हॅलो आ हांव केशव स्मृती बाल विकास मंदिरांतली प्रिंसिपल उलयतालें

आ एक्चुली आतां हाली ती इंटर्नशिपाक भायली टिचरी येतात न्ही होय स्कुलान सो तेंचे कन्सन कॉलेजीन म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो तेंचो किदें प्रोग्रेस चल्ला तेमी कशी किदें पफोर्म करता तेंचो बिहेवियर कसो आहा तें जाणून घेवपाक हय सो हांव आतां हय सो हांव आतां चडशे स्कुलान रावलां न्ही बिकॉज म्हाका दोन स्कुलां कंटिन्युअसली पोवची पडटा सो तुमकां कॉल केल्लो तेंच्या बद्दल विचारपाक हॅलो

होय

हां होय हय ओके फायन हा आनी हे एक्टिविटीज बी कंडक्ट करता तेजे फाटल्यान अशें थिंग सो एम बी भुरग्यां खातीर ओके आहा ऑर समथींग तेंचे कितें बिहेवियरान प्रोब्लम आहा जी भुरगीं मेळ फुडें वचून तशें सॅटअप करूं शकता न्ही हॅलो

हां हां ओके हा ओके नाल्या हरशी आ ओके ना अर्दरवायज क्लास कंट्रोल सोडून बाकीचे सगळे बिहेवियर तेंचे ओके आसा न्ही हय हय हां हां ओके हां बरें सो आमी स्पोर्ट्सान तेंच्यांनी खूब मदत केल्ली हां आनी हरशीं तेंचे बाकीचे सगळे बरें आहा तेंचे रिपोर्ट सबमिशन्स मागी आनी किदें तेमी वर्कशीट दिता भुरग्यांक ओ तेंचे लॅसन डिलीवरींग सगळे ओके आसा न्ही

हय हां हांव दवर हां आ म्हटल्यार तेमी लेसन दिता आसतना फाटल्यान कोणू ऑब्जर बसना तर तेंचो येता कांय तुमी ऑब्जर्व करता तेंकां

हा ओके सो तेंका लेसन दिवचे पयली तेंचो लॅसन तेन्ना कोणी वेरीफाय करूंक नाशिल्लो आं आनी तेंच्यानी दिवं पयना न्ही फुडल्याच्यान हा ओके फायन अदरवायज हे सगळे सोडून बाकीचे सगळे ओके आसा न्ही तेंचे हां ओके हां ओके बरें ना हेंच कोण घेवपा जाय आशिल्लें थँक्यू बरें